ہیلو السلام علیکم آپ نمبر میرا وائی فائی نہیں چل رہا ہے کنیکشن آپ لیے تھے تو میرا وائی فائی نہیں چل رہا ہے تو چیک کر کے بتائیے ہم کو بہت کام رہتا ہے اس لیے آپ آپ کا ہوٹل میں رہی ہوں تو اب وائی فائی چلے گا تب تو کام کریں گے وائی فائی کے میں بہت ضروری ضرورت ہے کام ہے ایک دو دن سے ایسا لگ رہا

اوکے اوکے ہاں دیکھ لیجیے سر تھوڑا سا دقت ہو چیک کر کے بتائیے نہیں تو آپ کو دو دن تو ایسا لگ رہا ہے کر رہے تو نیٹ نہیں نا چل رہا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے دیکھ لیجیے جی جی ہی جی ہاں جلد سے بتائیے گا دیکھ کے